یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ جب دو نئے افراد یا مختلف تہذیبوں کے لوگ ایک دوسرے سے متعارف ہوئے تو اُن کے درمیان ضروریات زندگی کی تکمیل اور بات چیت کے نتیجے میں ایک نئی تہذیب و زبان کی راہ ہموار ہونے لگی جو بتدریج کسی مُلک و قوم کی تہذیب ثقافت اور علم و ادب کا حصّہ بن گئی اِس مُلک و قوم کی ترقی و خوشحالی کا ذریعہ ثابت ہوئی ایسے ہی میل جول آپسی تعلقات اور اخذ و قبول نتیجے میں اُردو کی فضا ہموار ہوئی گیارہویں صدی عیسوی میں دو قوموں کے باہمی اقتلاط و ارتباط سے اُردو زبان کا آغاز ہُوا جب مسلمان ہندوستان آئے تو اُن کی زبان عربی فارسی یا ترکی تھی لہذٰا وہ بات چیت میں زیادہ تر اپنی زبان کا استعمال کرتے تھے کیونکہ وہ پوری طرح سے مقامی زبان سے واقف نہیں تھے اِس لئے اظہارِ مقصد کے واسطے ملے جُلے الفاظ استعمال کرنے لگے مقامی الفاظ و زبان اور ہندوستانی مزاج و ماحول کا یہی ملا جُلا انداز ایک مشترکہ تہذیب اور نئی زبان کا ذریعہ بنا اِس زبان کو تاریخی پسِ منظر میں مختلف ناموں یعنی ریختہ ہندوی اُردوئے معلیٰ ہندوستانی اور اُردو کے نام سے جانا گیا تاریخی اعتبار سے اُردو ایک جدید ہند آریائی زبان ہے جس کا تعلق ہند آریائی زبانوں سے بھی ہے